हैलो सर मेरी बात होम एप्लाइंसेस वाले से हो रही है हाँ तो मुझे वरपूल का डबल डोर फ्रिज फ्रिज खरीदना था तो आप उसकी फैसिलिटीज उसके बारे में बता सकते हैं मेरे को कुछ

हाँ हाँ

मेरे को बीस हज़ार से तीस हज़ार तक हाँ तो उसकी प्राइज़ व्राइज भी आप कुछ बता दें हाँ तो प्राइस का ऐसा कुछ इसू नहीं है वह मैं देख लूँगा पर आप उसकी फैसिलिटीज़ बता दें जिससे मैं ख़रीद अरीद सकूँ हाँ और उसमें वोरंटी ओरंटी कब वोरंटी ओरंटी वोरंटी ओरंटी गैरंटी वारंटी होती हैं फ्रिज में

हाँ और भी कुछ इसके बारे में जो आप आपकी शॉप ऑप के बारे में आपकी शॉप में क्या क्या मिलता है यह सब भी आप बता सकते हैं मेरे को क्योंकि मेरा घर ही बना था नया तो उसके लिए मेरे को एप्लाइंसेस ख़रीदने थे हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ तो और हाँ तो आप उन सभी का मतलब ऐसे प्राइस बाई प्राइस बता सकते हैं हाँ पर तो भी यहाँ से बता दें ताकि मैं उधर आकर अपना समय व्यर्थ न करूँ होम एप्लाइंसेस की सारी चीज़ें

जी

चलिए अच्छा ठीक है भैया मैं बताता हूँ ठीक भैया धन्यवाद